हैलो हाँ सर मैडम हम बोल रहे हैं बेगूसराय से दरभंगा जिला से हैं तो आपके गाँव में जो मतलब खेतियाँ होती है किस किस चीज़ की होती है अच्छा अच्छा गेहूँ और धान मक्का नहीं होती है वो अच्छा नहीं हमारे इधर तो धान भी हो जाता है और मक्का भी गेहूँ भी और दलहन वाला चीज भी है वो थोड़ा बहुत तो मैडम हम लोग लगाते हैं समय पर हर चीज जैसे गेहूँ कार्तिक के महीना में हम लोग मतलब लगाते हैं कार्तिक के महीना में लगाते हैं तो फिर उसमें फसल समय पर हर चीज समय समय पर जब देते हैं तो हम लोग अच्छी तरह से उपजाऊ तो यहाँ हो जाती है तो आपके इधर जैसे लगाते होंगे तो गेहूँ का उधर कुछ नियम होगा आप पहले क्या उसमें क्या देते हैं गोबर देते हैं अच्छा और तो मैडम उसमें जो आप देते हैं पहले बीज से पहले खेत में जुताई जब करते हैं तो जुताने के बाद उसमें क्या क्या चीज डालते हैं जैसे मतलब खाद हुआ गोबर हुआ ये सब

जी ने हम लोग तो यहाँ पहले तो गोबर डाल देते हैं फिर जोता देते हैं फिर हेलो तो हम लोग तो गोबर ज़्यादा डालते हैं खाद कम ही डालते हैं क्योंकि खाद ओद तो ज़्यादा महँगा हो जाता है तो उसके वजह से कम कम हम डालते हैं और उसमें वही समय पर सब बीज ओज दे देते हैं फिर इक्कीस से बाईस दिन के अंदर हम उसमें पानी सिंचाई कर देते हैं फिर दे कर छोड़ देते हैं उसके बाद जो भी हैं ये कॉल आ रहा है